اتر پردیش میں اسپورٹس ٹیم کرکٹ موجود ہے اس میں بڑی تعداد میں کھیلوں کے پرستارے جمع ہوتے ہیں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ ان دلجمعی کے ساتھ لوگ کھیلتے بھی ہیں اور دیکھنے والوں کے کسی اعتبار سے کافی بھیڑ رہتی ہے لکھنؤ میں اطراف میں بھی ہر ایک انسان کے اندر ایک جذبہ ایک شوق رہتا ہے کہ ہم بھی ایک کرکٹ ٹیم کھیلیں اور اس میں اپنے آپ کو مہارت حاصل کریں اور مہارت حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ کافی بڑی تعداد میں ایک حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں